आङो आंनि संनाय जामुंखौ सोरबाफोर मोजां मोनोब्ला आङो आंनि रेसिपिफोरखौ जोबोरैनो माने मोजां मोनो आरो बिथांमोनखौ मोजांयैनो सं होननानै बुङो जेरै बेदर अमा बेदर संनाय अमा बेदर संनायफोराव मोजांङै एवनानै मोजां फोमोननानै आराम ग्रेभि खालामनाय एखम्बा सोरबाफोर द्राय जानाय अमा बेदर पर्क मिट दा बेफोरखौ जाहाथे माने मोजाङै गोथाव मोनोब्लासो दखानाव जाफैगोन दा दखानाव जाफैबासो बै जाग्रा बिथांमोना बाखनायगोन बिरात मोजां संदों अमुखा आमुखानि हटेलाव दा ओंखायनो आङो आंनि रेसिपिफोरखौ बिरात मोजां आङो माने संनायफोरखौ मोजाङै सं मोजाङै बइल खालाम होननानै बुंगोन अनला दाउफोरखौबो खारै होनानै बांद्राय खारैखौ बाबहोआलासिनो मोजाङै सं होननानै आं बुङो संनायनि बेलायाव आङो रेसिपिफोरखौ फोरोंगोन आरो आङो बेखौनो फोरमायनो सानो जाय बिथांमोना जे जानानै मोजाङै गोथाव मोनलांबाय बै बिथांमोना आंनि संनायखौ बा आंनि रेसिपिफोरनि बुजायनानै संनाय फोरोंथाइखौ जाहाथे बिथांमोना मोजां मोननानै एबा गोथाव मोननानै जाहाथे फैबाय थानानै आंनि बे संनायनि सायाव जाहाथे बिथांमोना मोजां जामुंखौ मोजां जानानै देहाखौ मोजां राफोद लाखिनो हायो आरो बिथांमोना बाखनायलाङो आङो बेखौ लुबैयो मानोना बिथांमोननि संनायनि गेजेरजोंसो दा बे टेस्टि जायो एबा गोथाव जायो बेनिखायनो आङो जेनेबा जामुं जानायफोरखौ जाय जाय बिथांमोना गोथाव मोनलांनानै जाफैदों बे रेसिपिफोरखौ आङो मोजाङैनो फोरोंगोन मानोना बिथांमोना बिदि बोसोनफोरखौ लायोब्ला साबसिननिफ्राय हामसिन संलांनानै मोजां जाहोहरनो हागोन होनना आं सानो